हँ हेलो बोलिए कोन सब्जी लेबय कद्दू हैत पचीस रुपैये हँ पहिले सुनि लियौ ने कद्दू हैत पचीस रुपैआ पीस हाँ बैगन हैत तीस रुपैआ किलो हाँइ बीस टाकावला से नहि छै समय अभी दाम खरीदारी जे बेसी भावमे एलैये हाँ करतय की हँ तऽ लेनाइ छै तऽ किछु कम कए देब

भोज भा भोज भात छियै की हँ तऽ कदिमो ने लेबय मिक्सचर सब्जी बनत गाजर अऽ सलादके सभ खीरा तीड़ा सभ मिल जायत हाँ सभकिछु हरा मिरचाइ अदरक सभचीज छै सभचीज छै बीट तीट सभ भए जायत सलादके सभ सामान भए जायत सभके अलग अलग भाव छै ने तऽ दुकानपर एबय ने तऽ सबके लिस्ट बनेबय सबके दाम लिखय जेतय कते कते कोन चीज छै सबके रेट समझा देब

हाँ सब भए जेतय सब भए जेतय एक क्विंटल तऽ किछु बेसी भए जायत कोइ जरूरी छै कते लागत बीट कतेक लागत हलवाइसँ पर्ची बनबाय लेबय कोन चीज केतना केतना लेनाइ छै एक क्विंटल कोन हिसाब रहतय हँ हाँ सब अलग अलग लिखबेबय परबल कतेक आलू कतेक पियाउज कतेक हरा मिरचाइ कतेक आदि कतेक खीरा कतेक बीट कतेक गाजर कतेक हाँ सब ओइमे फिनिश करिकऽ लिखाय लेब आओर कोन आइटम कतेक हूँ सबटामे लिखाइ लेबय आओर सबके रेट हम एतऽ बताय देब अहाँ मार्केट ट्राइ कए लेब

अऽ आओर कुछो अहि काम बजारके